अस ग्रांऽ बिच्च रौह्ने आं साढ़े इत्थै बड़े पराने रिति रवाज़ नै बड़ा इयां जनानियां परानियां बुड्ढियां बड़ा करदियां न अज्जै कल्लै दियां जेह्ड़ियां नमी जनरेशन ऐ उनेंगी पता गै नी ऐ किसे दा केह्ड़े रवाज़ न केह्ड़ा बर्त नत्त रक्खना जियां करवाचौथ दा बर्त रक्खी उड़ेआ जनानियें बड़ा अपना हार शंगार दा समान आह्नना फिर बर्त रक्खना फिर सस्सु सौह्रे गी बेआ देना फिर चन्न दिक्खना फिर बर्त त्रोड़ना फिर एह् करवाचौथ दा बरत ऐ फिर आईया जियां हुन असें बच्छ दुआह् दा बर्त बच्छ दुआह् दा बर्त रखदे कोई आखदा अपने देवतें दा बर्त होंदा कोई आखदा कुसा दा बर्त होंदे जादा लोग अपने देवतें दे बर्त गै रखदे नै जियां हून असें बरत रक्खेआ बच्छ दुआह् दा जनानियें सारियें गै कट्ठे होना बच्छ दुआह् पूजन जाना फिर अपना एह् जेह्ड़ा सारियैें जनानियें आखेआ महां चलो चलो चलो चलचै बच्छ दुआह् पूजन जाना बारां बज़े जाना तलाऽ उप्पर उत्थै बन्न बुन्न बनाना फिर कट्टु बच्छु बनाने फिर सारियें गीत गाना फिर बोलना कोई बारां तेरां बारी गीत गाना पौंदा ओह् फिर एह् बच्छ दुआह पूजदियां नै फिर उत्थुंआं आह्नियैं फुलार शुलार खाना फिर एह् बच्छ दुआह फिर आईया भुग्गे दा बर्त जियां भुग्गे दा बर्त ऐ त् भुग्गै बर्ता ई किश नी केई पानी कक्ख नी पीना निरवार बर्त रखना पौंदा फिर भुग्गा कुट्टना फिर भुग्गा खाना फैह्लैं भुग्गा मनसना फिर खाना फिर मनसना देवी देवतें दा फिर करी कुरियै फिर भुग्गे दा बरत आईया फिर बड़े पराने रवाज़ नै जियां जुदै जियां कुड़ियें दा ब्याह् होंदा ब्याह् होना जियां हून कुड़ी दा ब्याह् होआ फिर सांत होनी सुब्बर देओ फिर सांत करो फिर करो मामे गी चूड़ा चाड़ा पांदे फिर बड़ा करदे नै एह् आईया कुड़ियें दे कुड़िये बड़े साढ़े पराने रीति रिवाज़ न बरात औंनी ते बडलै बरधानी कुड़ी फिर इयां जनानियां बड़ा करदियां ने बड़ा इयां अपना सोचदियां समझदियां बड़ा किस करदियां नै ते मुंडन जियां सूत्रा पाना मुड़ा होऐ सूत्रा पाना फिर मामे गी ओ करना फिर मामे आह्नना बारे बूरे भरदे नै बुटना बटना लाना बारे बूरे भरने फिर पीह्ड़ै पूह्ड़ै बैठना फिर बड़ा साढ़ा पराने रवाज़ नै इयां जनानियां ते परानियां बुड्डियां बड़ा किश करदियां अज कल ते कक्ख बी हैनी अज कल दी नमीं जनरेशन इनें पता गै नी किसे दा दीन दुनियें दा इयां मतलव की किसे दा नी पता ऐ बच्चे अज कल पढ़े लिखे न पैह्लै बचैरे अनपढ़ लोग पता नी हा अज कल बड़े इयां ध्याह्र पराने परूने इयां मनांदे नै बड़े इयां पराने रीति रवाज़ नै साढ़ै बड़े इयां ध्याह्र नै साढ़ै जियां जियां लोह्ड़ी होई गेई जियां दिवाली होई गेई जियां हून आयोध्य दा होया इया बड़ा राम दा बड़ा उने कीता बड़ा इयां शैल घर दिवाली बनाई दिये जगाए पटाके ठुआले बड़ा इयां मनाया गेआ उस्सी इयां देआली देआली होऐ इयां बड़ा करदे न परकंडा परकुंडा लांदे नै बड़ा किश करदे नै देआली बनांदे लक्षमी माता दा पूजा करनी फिर ओह् करना लक्षमी माता दा पूजा करनी पटाके दीप दिवालियां पटाके ठोआलने फिर इयां बड़ा ध्यार मनांदे नै जियां हून लोह्ड़ी होई गेई ऐ जियां लोह्ड़ी होई गेई फिर ओह् करना लेह्ड़ी गी ओहे करदे मुंगफली बगैरा इयां बड़ा करना ञेयाणे गी हार बनाने माम्मे हार बनाईयै पेजने फेर बच्चे पाने औंदे फेर ओह् जलाना अर्ग देना अग्ग बालनी अर्घ उर्घ देना फिर इयां बड़ा साढ़ै लोह्ड़ी बी बड़ी बनांदे फिर दुऐ दिन तरैन होनी खिचड़ी मनसो एह् करो बो करो साढ़ा बड़ा रवाज़ इयां पराने रीति रवाज़ नै अज कल ते बच्चे नी किश बी करदे हैन अज कल बच्चें गी पता गै नी ऐ अज कल बच्चे अपनै फोन फॉन चलांदे अपनै खंदे पींदे मस्त रौंह्दे अपनै शैल जंदे जुदे इध्दर उध्दर फिरदे फुरदे कुदै किश खाद्धे कुदै किश खाद्धे पढ़ने पुढ़ने दा मतलव कि एह्कड़े पता नी ऐ किसे दा बी पर एह् जेह्ड़े साढ़े डोगरे लोग नै स्हानू थोह्ड़ी मती अपनी डोगरा जेह्ड़े डोगरे नै जेह्ड़े उनेंगी थोह्ड़ा मता अपने डोगरें दै बारै बी पता होना चाहिदा केह् होंदे केह् नेईं होंदा स्हानू अज कल दे बच्चे गी नेई पता ऐ किसै दा बी इनेगी सनानै पौंदा अज्ज एह् ध्यार ऐ अज इयां करना अज्ज इयां करना आज्ज उत्थे जाना एह्कड़ी पूजा अज्ज देवतें दा पूजा ऐ अज्ज ओह्दी पूजा ऐ इनेंगी नी पता होंदा ऐ साढ़ै लोग बड़ा करदे नै साढ़ै पैह्लैं पराने लोग बड़ा यानि के इन्ना शैल करना कुरना बनाना सज़ाना शैल करना अज्ज कल दे बच्चें गा ऐनी पता किसा द् बी समझाना पौंदा करना पौंदा ऐ ते साढ़े जेह्ड़े रीति रवाज़ नै जेह्ड़े डोगरें दे बड़े पराने ध्याहर होंदे नै बड़े लोग ध्यार श्यार मनांदे नै बड़े करदे नै एह् साढ़ा जेह्ड़ा साढ़ा डोगरी डोगरे लोग साढ़े लोग गीत गूत बी गांदे गीतें बी जंदे बड़ा किश करदे नै पाह्लैं नी हे कक्ख बी करदे हैन अज्ज कल बड़ करदे हून जे साढ़ी डोगरें दी जेह्ड़ी भाशा ऐ मिट्ठे मिट्ठे लोग डोगरे